आं बेंटल बाजार बिजयनि दखाननिफ्राय गारनियार क्रिम लाबोदोंमोन आंनि मोखाङा सिगांहाय जेन'बा एसे गोसोम गोसोम माबा सिथर माबा माबि जादोंमोन आरोना बे सिथरफोरा दा आङो गारनियार क्रिम लाबोनानै हामनाय मोन्दों मोखाङाबो एसे गुफुर जादों साइनिं एसे मोजां जादों नानेखा जानायफोरा खारदों फिथ'राबो खारदों ओमफ्राय बिदिनो सान्दुंफोरावबो एसे सान्दुंफोराव ओंखारबाय थायोबा जे मोखांफोरा गोसोम माबा दाग जायोना बेफोरखौबो खारनाय मोन्दों आरोना आं खारनाय मोननानै जा मोजां मोन्दों बे क्रिमखौ फुननानै जाहाथे बयबो मोजां जाजानो लुगैयोबा सिथरफोरा खारजानो लुगैयोबा बे क्रिमखौ बयबो बायदो बायनानै बे क्रिमखौ बेंटलआव बिजयनि दखानआव मोनो औ औ बे बिजयनि दखानआवनो फानखायो औ गारनियार क्रिम औ सिथरफोराबो खारदों औ नानेखा जानाय ओमफ्राय ओरैनो गोसोम गोसोम जानाय सबाइ बिमा ना मा होनो बिफोरखौबो खारनाय मोन्दों औ साइनिं जादों औ नों नोंसोरबो बायनो हागोन औ औ औ क्रिमनि नामआ गारनियार औ औ बेबायदिनो बायनो हागोन नोंसोरबो क्रिमआनो एबेलेबेल मोनखायो ना औ जोंनि बेंटल बाजारावनो औ लाइनो हागोन औ नोंसोरबो बांद्राय दामबो नङा औ हागोन मेरला दंमोन आंबो बाहायबाय औ इउस खालायबाय थाबाय खेबनै खेबथामसो बानायबाय आरोना औ आंनि लोगोफोरबो लाइदों औ आर नोंसोरबो लाइ नोंसोरबो लाइदो फुननो गोसोबा औ खारजानो लुबैदोंबा सिथरफोरखौ औ बाहायनो हागोन औ आंबो बाहायगासिनो दङना औ हायोबा नायनो हागोन आरो ना बाहायनायनो हागोन इउस खालायनायनो हागोन सिथरफोरा खारदों ना खाराखै आंनाबा खारबाय आं फ्रुब मोनबाय ना नैदा सिथर आरि खारनानै औ औ दे नोंसोरबो लाय औ दे जागोन दे